हमरसभक संस्कृतिमे महिलाक मासिक धर्मक कोनो एहन सन नियम नहि छै हँ ओहि समयमे घरमे ओ पूजा पाठ नहि करैत छथिन कोनो भी धर्मिक कार्य जे होइत छै ताहिमे भाग नहि लऽ सकैत छथिन बस इएह संस्कृतिमे हमरासभके छै आओर एहि समयमे स्वास्थ्यके बहुत ध्यान रखैक जरूरत पड़ैत छै स्वास्थ्य सङ्गे सङ्गे स्वच्छतापर बेसियो सेहो बेसी ध्यान राखऽ पड़ैत छै खान पानक एहिमे बेसी ख्याल रखबाक चाही मासिक धर्मक समय शरीरमे खूनक कमी भऽ जाइत छै सङ्गहि जाहिके वजहसँ शारीरिक कमजोरीक सेहो सामना करऽ पड़ैत छै तऽ एहि समयमे होयबाक चाही जे पोषक तत्वसँ भरपूर खेनाइ खयबाक चाही आओर स्वच्छतामे बेर बेर श शरीरकेँ स साफ कपड़ा यूज करबाक चाही